हेलो हाँ पूनम दी हाँ प्रनाम दी हम तो अवाज़ से पहचान गए आप पूनम दी बोल रही हैं कहिए कैसे हैं वह हम कह रए थे क्या यही पूछ रहे थे कैसा समाचार है आपके एरिया में जो हैं आप ठीक हैं ना दीदी नहीं ऊ अच्छा दीदी आपके यहाँ हम घूमने आएँगे ठीक है आपके तरफ रोड सब कैसी है दीदी वह रोड बहुत अच्छी है अच्छा है आपके गाँव में गाँव का भी रोड

गली गली में पूरी रोड बन गया है ना अच्छा हाँ लेकिन दी जानते हैं हम वह ठीक है

जी जी हाँ हमारे यहाँ और इसीलिए तो हमें ग्राहक बोलते हैं मेरे यहाँ ना रोड तो मेन रोड तो सही है ठीक है लेकिन इधर जो जाते हैं गाँव तरफ जो खुर्दा वाली रोड इतनी रोड इतनी ख़राब है इतनी ख़राब है कि पूछिए मत उधर जाने का मन नहीं मन नहीं करता है बस वह गाड़ी से सफर करते हैं ना मोटरसइकिल करके जो बाइक जाते थे ना देह में दर्द उठ जाता है तो मन ही नहीं करता है कि आपके दूसरे उधर जाएँ जाने का नाम नहीं करता है मन नहीं करता है कि इस तरह के रिलेसन के यहाँ हम जाएँ इतनी रोड ख़राब

हाँ कुमारखंड वाली रोड अच्छी है कुमारखंड होकर ना हाँ ठीक है कुमारखंड होकर आएँगे और कुमारखंड होकर आ जाएँगे ठीक है अच्छा ठीक है आप रहिएगा ना घर पर तो जाएँगे दोनों आदमी के घर ठीक हाँ दोनों आदमी मिल लेंगे इतना दिन के बाद हम आपसे आ रहे हैं मिलने आप खेत चले जाइएगा तो हम किससे मिलेंगे ठीक सभी से बोल दीजिएगा भैया लोग से भी बोलिएगा रहने बच्चे सबको भी रखिएगा घर पर सबसे मिलेंगे हाँ चलो ठीक है और और यह बोल रहे थे दीदी आपको और कुछ पूछिए हम हमको तो दीदी मेरा मन करता है आपसे बात करते रहें हाँ बहुत दिन के बाद किए ना जानते हैं हम आज कई दिन से बोल रहे थे हम भी पूनम दीदी से बात करेंगे बहुत दिन से बात नहीं किए हम घर जाएँगे घूमने ठीक है दीदी तब अब रखते हैं